पहले ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ मतलब जो बच्चे स्कूल जाते थे हम लोग भी मतलब जाते हैं तब हिंदी हमारे यहाँ की मतलब इतनी बहुत पहले पढ़ने में कठिनाई होती थी लेकिन अब ऐसा है कि मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ें ही नहीं हैं तो थोड़ा बहुत मतलब एक एक मिला के पढ़ लेते हैं लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ के हिंदी बहुत ही अच्छी है बहुत शुद्ध मतलब पसंद भी है हैं और आती भी है आगे भी मतलब चलकर ऐसा ही होगा स्कूल में जो कोई बच्चे जाएँगे तो मतलब पढ़ाई लिखाई जिसकी होगी तो पढ़ेंगे ही कोई कठिनाई नहीं होगी आगे ही बढ़ेंगे वो कभी पीछे नहीं हटेंगे जो कि मतलब पढ़ने लिखने में ठीक होते हैं हम लोगों का तो ऐसा है कि हम लोग तो भाई पढ़ नहीं पाए हैं फिर भी थोड़ा बहुत मिला के मतलब अता आता है कि हम पढ़ लेते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं होता इसलिए आगे चल के पढ़ाई लिखाई भी अच्छी ही होगी और बाकी बच्चों से भी हमारा यही है कि वो आगे मतलब पढ़ाई लिखाई मतलब अच्छी करें जो भी मतलब आए वो पढ़ाई लिखाई करें इसलिए आगे चल के बहुत ही ईजी होगा हमारे यहाँ कि ये नीति बहुत प्रसिद्ध है